उत्तर प्रदेश के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को जश्न से मनाते हैं और हर्षोल्लास से मनाते हैं यहाँ के प्रशासक भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी को किसी भी प्रकार की जोखिम ना झेलनी पड़े जैसे कुम्भ मेला में प्रशासन की बहुत ही ज्यादा ज़रूरत होती है कुम्भ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है इस यहाँ पर गंगा स्नान भी किया जाता है और यह बहुत ही बड़े तादात में कुम्भ मेला होता है यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ के इकट्ठा होते हैं गंगा स्नान करते हैं और मिल जुलकर अपना यह त्यौहार मनाते हैं और यहाँ यहाँ के लोग को मानना है कि यहाँ कुम्भ मेले में गंगा स्नान करना तीर्थ यात्रा के बराबर है उसी तरह गंगा दशहरा भी होता है गंगा दशहरा भी लोग बड़ी धूम धाम से मनाते हैं मिल जुलकर मनाते हैं और हर्षोल्लास से मनाते हैं